दरभंगाके सबसँ उल्लेखनीय स्थल महाराज दरभंगाके जे परिसर छनि ओकर कोनो अद्भुत छै ओहि परिसरमे आहाँकेँ श्यामा माइके मन्दिर संग्रहालय बहुत चीज भेटत आओर एहि सब जगह पर अनुमति लेबऽ के जरुरत एखनो नहि पड़ै छै आहाँ जा सकै छी अपना स्वेच्छा सँ जा सकै छी अपना हिसाबसँ पूजा अर्चना कऽ सकै छी हॅं जे पट बन्द होबऽ के समय छै से तऽ हर मन्दिरमे प्रायः प्रत्येक मन्दिर मे रहिते छै एकर अलावे दरभंगामे आहाँके हराही पोखरिमे आइकाल्हि नाव लोक सेहो चलबैत छथि आ तथापि दरभंगासँ आहाँ जेना जेना दक्षिण जायब पूर्व मैदानके तरफ तऽ आहाँके आओर बढ़िया दृश्य भेटत आओर खासकर दरभंगा आहाँ जाउ तऽ संग्रहालय राज महाराजके संग्रहालय जरुर देखू आओर किला जे लाल किलाकेँ रूप छै तकरो देखू